गोंयांत मुखेलपणान आमकां तीन अशे जागे पळोवपाक मेळटा जे पर्यटन येवन पळोवंक शकता ते म्हटल्यार डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँचुरी खोतिगांव वायल्ड लायफ सँचुरी आनी बोंडला वायल्ड लायफ सँचुरी डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँचुरी हातूंत आमकां वेग वेगळे तरेचे पक्षी पळोवपाक मेळटा वेग वेगळ्या तरेचे मँग्रुवजाचे झाडां पळोवपाक मेळटा कुल्ल्यो पळोवपाक मेळटा तें वातावरण इतलें सैमीक आसा की थंय आमकां शांतताय मेळटा ती सुद्दां आमी अणभवूं शकता तेंच तरेन बोंडला वायल्ड लायफ सँचुरीन आमकां वेग वेगळ्या तरेचीं जनावरां पळोवपाक मेळटा जशें की म्हशी हत्ती गोवारेडे आदी तेंच तरेन खोतिगांव वायल्ड लायफ सँचुरीन आमकां धबधबे पळोवपाक मेळटा वेग वेगळ्या तरेचे पक्षी पळोवपाक मेळटा जनावरां पळोवपाक मेळटा